हांवें अजून पर्यंत तसो डिफिकल्ट अजून पर्यंत वचूं ना हांवें चडूच चड हायक केला म्हणटा तो एक वराचो एक दोन वराचो म्हणजे आमी एक वर अशें वचपाक मागीर थंय मागीर अशें अर्दवर चलप मागीर थंय जो धबधब्याचेर आसा आमी तो धबधबो मातसो थंय मातशी मजा करून येवपाचे सो अर्दवर अर्दवर कसो एक वराचो अहे अशें चलत अशें एक दोन वरांचो हायक केलो